हमारे यहाँ मटन है म मछली है मछली चावल है पनीर चावल है पनीर बना हुआ है आलू का सब्ज़ी है दाल है चावल है आपको खाना क्या है हाँ आएँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उपलब्ध है हाँ हाँ हाँ हाँ यहाँ अच्छे क्वालिटी में क खाना मिलता ही है

दो सौ सवा दो सौ रुपये पड़ेगा दो सौ पच्चीस रुपये सुविधा यही है मने स आपको सारा चीज़ व्यवस्था मिलेगा पानी मिलेगा टेबुल साफ़ मिलेगा बिजली का उपलब्ध है सब सेवा है बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है साफ़ सफ़ाई में कमी नहीं मिलेगा तो दोनों टाइम यहाँ

वह पानी रिफाइन वाला नय होता है वही पानी चला रहे हैं अभी अने वही रखिए न दस ग्यारह बजे का बना हुआ है ताज़ा है यहाँ ताज़ा ही मिलता है बसिया सामान एको गो नहीं मिलेगा

विशेष में हाँ विशेष में रोटी मिलेगा चावल मिलेगा मछली बना हुआ है मटन है अंडा बना हुआ है पनीर है आपको जो इच्छा है वह आदेश कीजिए चालीस रुपये प्लेट लगेगा छः रुपये रोटी पड़ता है एक रोटी का छः रुपये

क्या कहे उसका डेढ़ सौ रुपये प्लेट पड़ेगा

हाँ रोटी रोटी अलग रोटी अलग है जितना पीस लीजिएगा उतना छः रुपये लगेगा

नहीं उसका रेट नहीं लगेगा

हाँ हाँ हाँ हाँ पीस लीजिएगा तो लगेगा

एक आदमी पर समझिए न उ तो खाने के ऊपर है जितना खाइएगा उतना एक प्लेट का डेढ़ सौ रुपये लगेगा बोल तो रहे हैं रोट रोटी अलग लगेगा ठीक है आ जाइए